भारताचे तंत्रगिन्यान आयज जागतीक नदरेंतल्यान एक तोखणायेची गजाल ग्रामीण भागात कितल्योश्योच तंत्रगिन्यान जशे की सरकारी ऑनलायन सुविधा जाल्या जशें कि उदारण केरळूच घेयात थंय तुका तंत्रगिन्याच्या बाबतींत उदरगत पळोवपाक मेळटली